हम अपनी फसल को बेचने के लिए जब भी बाज़ार में जाते हैं तो कोशिश करते हैं हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे बाज़ारो में जाकर अच्छे दामों में अपने फसल को बेचें हालाँकि ऐसा तो हो नहीं पाता है कि हर समय अच्छा रकम मिल जाए अपने फसल का या हर समय अच्छे आदमी मिल जाए अच्छी जगह पर बिक्री हो जाए तो इसके लिए थोड़ा अपना ध्यान देना पड़ता है जब भी हमारा फसल जैसे अभी अब सरसों ख का सरसों ख़त्म हो चुका है अब गेहूँ का कटनी शुरू हो चुका है तो अब एक मंथ बाद अगर अभी हम बेच लेते हैं तो अभी तो निश्चित रूप से अभी इसके दाम जो होंगे इसके रेट जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे अभी बहुत ही कम रेट मिलेंगे क्योंकि यह अभी बहुत हर जगह पर अभी अवेलेबल है गेहूँ और सरसों अभी हर जगह पर अवेलेबल हैं क्योंकि अभी तुरंत कटनी शुरू हुई है कटनी ख़त्म हुई है तो हर जगह पर अवेलेबल होंगे तो हमारी कोशिश रहती है कि अभी उतना ही बेचें जितना कि हमें जरूरत है अगर रुपया की तंगी है तो थोड़ा बहुत बेचें और कोशिश करें एक दो मंथ महीना बाद बेचने का जिससे कि हमको अच्छा रेट मिल जाए अच्छा रेट मिलने पर ये होता है कि ये हम मेहनत उतना ही लगता है लेकिन यही होता है जो एक महीना आगे पीछे रुपया आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है आप लोग भी कोशिश कीजिए कुछ टाइम लगे लेकिन अच्छा से बेचिए जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतना उतना का प्रॉफिट कम से कम निकाल लीजिए और कभी कभी हो जाता है जो फसल में नुकसान भी होता है बेचने के टाइम नुकसान भी हो जाता है कभी कभी प्राइज़ घट जाता है तो ऐसा बहुत कम बार होता है ऐसा हर बार जरूरत नहीं है कि ऐसा हर बार हो जाए और इसको दूसरे राज्य में बेचने का नियम तो खैर मुझे भी नहीं पता है लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इसको बेचने का नियम लगभग वही सेम रहता है आप जाइए बात कीजिए अपने जहाँ भी राज्य पर जाना है अपना गाड़ी ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका लगे लग जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज लग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाता है तो मैं कहूँगा अपने ही जगह पर बेचिए जो कि सही रहेगा